हा दीदी ॿुधायो हो घुमण वञिणो आहे न त हुन लाइ पुछिणो पवंदो पुछिणो आहे तव्हांखां अम्बेडकर पार्क हा ॿ ॾींहनि लाइ अछा एसीअ वारी कार खपे हा अछा बस स्टेशन मां पंजे बजे अची वेंदमि

ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे हा विथ फ़ैमिली आहियां चार माण्हू आहियूं शाम जो शाम जो

ठीकु आहे हा हा